आतांची कांय तरणाटी पिळगी ह्या संस्कृती प्रथाक खरेंपणान मानतात तर कांय तरणी पिळगी ह्या संस्कृतीक खरेंपणान माननात आतांची जी तरणाटी पिळगी आसा ती मोबायल वापरता तशेंच टी वी पळयता तांचें लागून तीं पाश्च्यात संस्कृती कडेन ओडली वता कांय भुरगीं जी आसात ती कामाच्या निमतान वेगवेगळ्या शारांनी किंवां वेगवेगळ्या राज्यांनी रावतात आनी थंय रावल्या कारणान तीं थंयची संव संस्कृती जी आसा ती आपणायतात